हाँ मैं मेरी यादगार क्लाइंबिंग यात्रा का वर्णन कर सकता हूँ जब मैं गया था और मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा मेरी सबसे यादगार यात्रा केदारनाथ यात्रा थी जब मैं केदारनाथ गया था तो मुझे एक पर्वत पर क्लाइंबिंग करनी थी और मैं पर्वत पर विशाल पर्वत था उस पर मैंने चढाई स्टार्ट की तो मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा और मैंने जब उस पर्वत पर चढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मैं बहुत ही डरा हुआ था लेकिन मैंने मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि डरना नहीं है तो मैंने मेरे डर पर थोड़ा बहुत काबू किया और मुझे वहाँ पर चढ़ने में भी उन्होंने बहुत सारा सहज जताया और उन्होंने बुलाया कि आप अच्छे से चढ़ सकते हो तो मैं जब चढ़ने लगा तो शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था लेकिन धीरे धीरे मैं जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ता गया मेरा डर भी समाप्त होता गया ये मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यादगार क्लाइंबिंग यात्रा थी तब मैंने वहाँ पर चढ़ाई की मुझे यहाँ पर चढ़ाई करने से एक बहुत अच्छी साहसिक अनुभव का अनुभव हुआ मैंने अपने साहस को जताया और मैं बहुत अच्छे से ऊपर चढ़ा तो मैंने इससे यह सीखा कि हमें बिल्कुल भी परिस्थितियों से डरना नहीं है सामने कितना भी बड़ी परिस्थिति हो हमें आसानी से उसको पार करना है